علی گڑھ ہندوستان کے بہت مشہور اور ایک بہت اچھا اور پیارا شہر ہے یہاں پہ لوگ یہ اِس لیے بھی مشہور ہے کیوںکہ یہاں پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ہونے کی وجہ سے ہی یہاں پہ بہت ساری خوبصورت جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ گھومنا پسند کرتے ہیں جو اپنے اپنے تفریحی اختیارات کے لیے جو وہ گھومنا پسند کرتے ہیں ریسٹورنٹ میں کیفے میں کھانا پسند کرتے ہیں وہ کھانا پسند کرتے ہیں اور پھر وہ باغات میں گھومنا پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگ اکثر اِن اپنے انجوائمنٹ کے لیے یہاں پہ بہت سارے ایکٹیوٹیز میں حصّہ لیتے ہیں اور حصّہ جیسے کہ ڈیبیٹ ہو گیا یہ ساری چیزیں شعر و شاعری ہو گئی یہاں کے لوگوں کو شعر و شاعری کا بہت شوق ہے اور اسپیچیز کا بہت شوق ہے تو اِن ساری چیزوں میں لوگ اپنا اپنی تفریحی تفریحی اختیارات کر لیتے ہیں اور یہ بہت اہم ہے بہت ساری ایسی چیزیں کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے